میں آپ کو بتاتا ہوں وہ پانچ تاریخ جو مجھ کو یاد ہیں پہلی تاریخ جو میرے برتھ ڈے کی ہے چار تاریخ چوتھا مہینہ دو ہزار پانچ اور دوسری تاریخ ایک دن جو بقر عید کی ہے وہ سات تاریخ تھی اور ایک میٹھی عید ہے جو پندرہ تاریخ کی ہوئی تھی اور ایک بار جب عید کا چاند دکھا تھا وہ سولہ تاریخ کو دکھا تھا اور ایک دن جس دن محرم کا دن تھا وہ محرم بارہ محرم تھا اور ایک تاریخ جو دیوالی کا دن تھا دیوالی کی تاریخ ستائیس تاریخ کی دیوالی تھی اور ایک تاریخ جو دیپاولی کے بعد جو تیوہار آتا ہے چھٹ پوجا کا اس تاریخ تھی وہ تیس تاریخ تھی اور ایک تاریخ وہ جس دن ہولی تھی وہ تاریخ مجھے اب بھی یاد ہے اس کو تو میں نہیں بھول سکتا کیونکہ میں اس دن میرے اوپر بہت سارے رنگ ڈلے تھے وہ تاریخ ہے پانچ